मैं ज़्यादातर इंस्टाग्राम का इस्तेमाल करती हूँ हालाँकि फे़सबुक में मेरा अकाउंट है और ट्विटर मैं नहीं चलाती हूँ मुझे इंस्टाग्राम पसंद है और फ़ेसबुक मुझे चलाते नहीं आता है तो मैं उसको नहीं देखती हूँ इंस्टाग्राम का उपयोग मैं इसलिए करती हूँ ताकि मैं लोगों से कनेक्ट रहूँ मुझे जो चल रहा है आस पास वो सब पता रहे हालाँकि उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं पर ज़्यादातर मैं अपने मनोरंजन के लिए इस्तेमाल करती हूँ हम उसपे बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ वगैरह को भी फॉलो कर सकते हैं अपने दोस्तों को फॉलो कर सकते हैं अपने फैमिली मेंबर्स को भी फॉलो कर सकते हैं तो ये बहुत एक अच्छा ज़रिया है हम लोगों से कनेक्ट करते हैं उनसे बातचीत करते हैं और उनके भाव को जानते हैं